اتّر پردیش وہ علاقہ ہے جہاں بدلتے ذوق عالمی اثرات كافی جلد اس پر اثر كرتے ہیں اس كی وجہ یہ ہے كہ ہندوستان كا سب سے بڑا صوبہ اتّر پردیش ہے اور یہاں كی كلچر ثقافت پوری دنیا كے اندر مشہور ہے اور اتّر پردیش كے لوگ فن اور زبان كو بہت جلد حالات كے ساتھ اپنے اندر ڈھال لیتے ہیں اس لیے كہا جاتا ہے كہ اتّر پردیش كے اندر جو كچھ بھی ہوتا ہے چاہے وہ مذہبی ہو فن اور ہنر سے تعلق ركھتا ہو دنیا پر بہت گہرا اثر چھوڑتا ہے